ہیلو سر ہیلو میم آپ نیلو بات کر رہی ہیں ٹریول سے میم مجھے ہم لوگ سیون لوگ ہیں ہم لوگوں کو ایک کار مطلب سیون سیٹر کار بک کرنی تھی اور ہمیں شیخاور جانا ہے میں لکھنؤ سے ہوں اُس کا کرایہ مطلب کیا رہے گا کیا کونسی کار رہے گی جی جی

تو اِس اِس میں جو ہمارے سیون مطلب سیون لوگ ہیں اُس کے ون پرسن کا ون مطلب ایک انسان کا کتنا کرایہ لیں گے آپ جی جی

جی جی آ تو اِس میں یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا سر سیون تھاؤزن زیادہ سات ہزار زیادہ ہو گیا تو آپ کچھ کم کر دیجیے مطلب چھ چھ ہزار میں آپ ہمیں سیون سیٹر کار بک کر سکتے ہیں نا ایک ہزار کا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں ہم شُکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جی جی جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہمیں منڈے میں جانا ہے دس بجے یا گیارہ بجے منڈے منڈے جی منڈے منڈے کو جانا ہے گیارہ یا دس بجے تو جی جی جی جی تو آپ کو مطلب بھیج دیجیے گا اور آپ کا شُکریہ بہت کہ آپ نے ہماری ہیلپ کی اور ڈسکاؤنٹ دیا تھینک یو بہت تھینک یو تھینک یو